अॼुकल्ह गाव में विझड़े जी ॾाढी जरूरत आ अऊं सभिनि जॻहनि ते विझड़े जी ॾाढी सुविधी जो आई आ जैंखे गाव में ठए ठहे रस्तनि ते बि हींअर बि लाइटू सरकारी लाइटू बि विझण आहियूं असांखे रोडियूं माण्हुनि खे ॾिसण अचे ऐं पाणी जी सीचल खेतीअ बाड़ीअ लाइ बि मोटर जी सुविधा ॾिनी आहे इहे करे विझड़े जो उपयोग थींदो आहे घर में बि घणी जॻहायुनि ते विझड़े जो उपयोग थींदो आहे फ्रिज चालू करण में टीवी चालू करण में वॉशिंग मशीन चालू करण में ऐं पंखा चालू करण में ॿारनि जी पढ़ाईअ में ईअं सभिनि करे विझड़े जो ॾाढो उपयोग थींदो आहे ऐं माण्हुनि जे घर सनानु करण में गीज़र जो उपयोग थींदो आहे गरम पाणी बि हाणे विझड़ीअ खां थींदो आहे सभु सुविधाऊं रसोई घर में बि मिक्सर चालू करण में ब्लेंडर चालू करण में बि माना इलेक्ट्रिक माना विझड़े जी जरूरत पवंदी आहे जेतिरो हींअर गाम में विझड़ी आहे पर हेतिरी सुविधा न आहे या जेतिरी शहर में आहे शहर वारा इलेक्ट्रिक गाॾियुनि में चार्जिंग बि था भरियनि ऐं एसी बि त हलनि पंखा बि था हलाइनि ऑटोमेटिक अहिड़ी अञा सुविधा न आई आहे पर गाम में ईअं थोरी घणी सुविधा वधी आहे जेका सभिनि जे सहुलियत लॻंदी आहे